हँ तऽ कहलहुँ जे मधेपुरामे की सब अथी बिकास भेलैया अइ पाँच सालमे अच्छा हँ बुझाबै यऽ जे कनी कनी कऽ हय छै अच्छा धीरे धीरे होयतै हँ बुझाबै छै जे आब धीरे धीरे बिकास बढ़तै

हँ

हँ ओहि ओहिमे देखै नहि छियै जे सहीसँ काम करबाबै छै कि गड़ गड़बड़ करै छै गलती करै छै हँ ओकरा निगरानी राखबै हँ एहि लए कऽ कि ओ ओहुना बचबैयो खातिर एने ओने काम कए कऽ चलि जाएत तऽ फेर अहाँ कऽ दिक्कत होएत ने

हँ ओहिसँ निगरानी राखऽ पड़त ओ जतेक निगरानी राखबै ओतेक बढ़िआँ रहतै बिकास बढ़तै नहि निगरानी करबै बिकास नहि बढ़तै हँ मधेपुरा जिला जे छै से आब बुझाबै यऽ जे हँ जे किछु बनि जेतै हँ अहिना धीरे धीरे बिकास बढ़तै ने कोशिश जब अहाँ आर कऽ ओहिपर निगरानी राखबै तऽ बढ़तै जरुर रखना चाही नहि राखबै तऽ काम गड़बड़ाए जेतै